رقص بہت سارے لوگوں کو پسند ہوتے ہیں جس کو لوگ ہنسی خوشی کرتے بھی ہیں رقص لوگوں کو صحت مند رکھنے میں کس طرح مدد کرتا ہے اس کے بارے میں مجھے تجربہ تو نہیں کیونکہ رقص کرنا میری عادت نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ جو لوگ رقص کرتے ہیں ان کو رقص کرنے میں کافی مزا آتا ہے جب وہ رقص کرتے ہیں تو رقص کرنے کے بعد انہیں بہت بہترین محسوس ہوتا ہے اور اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے ان کو اور وہ اپنے آپ کو بہت فریش محسوس کرتے ہیں